महाराष्ट्र में स्वास्थ्य सुविधाऊं भारत जे ॿियनि शहरनि जेतिरियूं ई आहिनि पर ॿियनि देशनि जे मुक़ाबले घटि सुविधाऊं आहिनि महाराष्ट्र में मैडिकल कॉलेज ऐं अस्पताल घटि आहिनि कोरोना जे वक़्तु घणनि ई मरीजनि खे अस्पतालनि में जॻह कोन्ह मिली रही हुई छो त सभु अस्पताल भरिया पिया हुआ इहा बि ॻाल्हि आहे त महाराष्ट्र जे सभिनी गोठनि में अस्पताल ऐं मेडिकल कॉलेज कोन आहिनि ॿी ॻाल्हि इहा आहे त सभिनी खे स्वास्थ्य सुविधाऊं नथी मिलनि छो त घणियूं ई बीमारियूं आहिनि जंहिंजे इलाज जो अघि ॾाढो वधीक आहे ऐं उन करे गरीब उहो नथा भरे सघनि